हैलो रोयल होटल हैलो रॅायल होटल हा मूंखे थोरो खाधे जो ऑर्डर डि॒यणो आहे हिकु पाव भाजी पिज़ा स्प्रिंग रोल ऐं नूड्ल्स अछा तव्हां केतिरी देरि में इहो फूड मोकिले सघंदा आहियो छो त मूंखे जाम भुख लगी॒ आहे हाणे ऐं हिन जी चार्जिस छा आहिनि छा तव्हांजो डिलीवरी चार्जिस एक्सट्रा आहिनि छा न मूंखे सजो॒ फूड जो अमाउंट ॿुधायो न खाधे जो अमाउंट घणो थींदो ऐं तव्हां घणो डिस्काउंट असांखे डीं॒दा आहियो ऐं फूड जी क्वालिटी जाम सुठी आहे न अच्छा हा मां एड्रेस बु॒धायां थी पंहिंजी मुंहिंजी एड्रेस आहे दिनेश अपार्ट्मेंट ट्रे सौ ट्रे फ्लैट नम्बर टे माड़े ते सिंधू सर्किल जे साम्हूं हा स्टेशन रोड हा हा तव्हां इहो ऑर्डर मूंखे घणी देरि में मोकिलींदा थोरो जल्दी मोकिलियो न हा मां वरी ऑर्डर रीपीट वेठी कयां पाव भाजी पिज़ा नूड्ल्स ऐं स्प्रिंग रोल जो मां ऑर्डर तव्हांखे डि॒नो आहे इहो ऑर्डर तव्हां मूंखे अधि कलाकु जे अंदरि मोकिलींदव त जाम सुठो थींदो छो त जाम देरि थी वई आहे पहिरियों ई ऐं मूंखे जाम भुख लगी आहे हा मूंखे डिस्काउंट सुठो खपे पर छा आहे असां रोज़ रोज़ बा॒हिरां ऑर्डर कंदा आहियूं त जिते डिस्काउंट मिलंदो आहे असां त असां हुते ई ऑर्डर करे सघंदा आहियूं हा हा ठीकु आहे तव्हां अधि कलाकु में मूंखे इहो फूड डिलीवर कयो